हा मूंखे डांस करणु ॾाढी वणंदी आहे डांस जे ज़रिए मां पंहिंजो दुख सुख ज़ाहिर कंदी आहियां जॾहिं मां दुखी हूंदी आहियां उहो बि मुंहिंजे डांस जे ज़रिए झलकंदो आहे ऐं कॾहिं मां ख़ुशि हूंदी आहियां उहो बि मुंहिंजे अखियुनि मां डांस जे ज़रिए झलकंदो आहे